जों जोंनि आबादफोरखौ मा रोखोमै मावोब्ला साबसिन फिथाय मोननो हायो बेनि सोमोन्दै आं बुंनोसै गोदो गोदाय आबै आबौफोरा हासार होआलासिनो मावनानै जाबोबाय दाबो सम सम जायो अब्लाबो जोङो दा

बिगियानिक मुगा जालांबाय नालाय दा बेनिखायनो गोदोनि हासार होआलासिनो मावनानै माबायदि फिथाय मोनदोंमोन हासार होनानै दा मावोब्ला माबायदि फिथाय मोनो बिदिखौ बयबो लुबैयो दावगानो बयनिख्रुइबो साबसिन आबाद मोननो थाखाय थारमाने दानि मानसिफोरा सोब बेफारावनो बायदिसिना आबाद मावोबा माबोरै मावोबा मा राहायै बांसिन फिथाय मोननो हागोन बेखौ नागिरो बेनिखायनो गोदोनि आबै आबौमोन फोरोंनायनिख्रुय दा साबसिननि सायाव साबसिन मानसिफ्रा आबादखौ दिखांनो नायो हासार होबा बेसेबां बिगायाव बेसे मोनगोन मैगं बिगासे गायोब्ला बेसे मोनगोन बेखौसो हिसाब खालामनानै गायखायो दानि जुगनि मानसिफोरा बेनिखायनो हासार मुलि होनानै आबाद मोजां आबाद मोन्नानै मानसिफोरा गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय दानि जुगाव सांग्रां जाबोबाय गोदोनि आबै आबौमोननि मावनाय दांनाय फोरखौ इसे इसे गामियारिआवल' लायो बांसिनानो मोजां बेफार बानिज्य' खालामनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय दानि मानसिफोरा बिगा हिसाब गायो गायनानै हासार होयो एम्फौ एनला थैनायनि थाखाय आरो मुलि आरो मुलिजों लोगोसे मा जायो जेनेबा फोथाराव मावब्लाथाय फोथारावबो मोनसे खेथि मावबाथाय बारि नांगौ जायो बारि दुमनांगौ जायो बोरमा मोसौ हाबनो हायि आरो जेनेबा बेरे सुनो हायि बादि मा सोङो खिसुमानफ्रा गिदिर गिदिर मुस्रि सोंनानै आबादफोरखौ मावो आरो जेनेबा फान्थाव बिगासे गायबोला फान्थावआवथ' गोबां एम्फौ सुयोना लेस्रा मोनसे मावनोबा लेस्रायावबो गोबां एम्फौ हाबो बेनिखायनो दानि मानसिफ्रा मा सोङो मुस्रि होयो आरो गिदिर गिदिर मुस्रि बायो ओमफ्राय सायावबो सोङो सिङावबो माबा बेराफोरखौ मोजाङै होयो आरो बेरा होनानै गोबां मानसियानो जेबो जिब जुनारफोर खहा खालामनो हायिबायदि खेथिखौ मजबुट खालामनानै मावनानै गोबां बै माबाफोरखौ फान्नानै बे जेनेबा मैगं थाइगंखौ फान्नानै गोबां रां मोनो आरो माइ मावोबा ना आजिखालि हासारानो हासार मोन्थाम होनांगौ जायो इउरिया सुपार पटास बेखौनो मैगं थाइगंआवबो बाहायो माइआवबो बाहायो सुपारफोर माबा इउरियाखौ खन्थाम होयो आरो माइ गायनायावबाबो बिगायाव बिगासेयाव थिन के जि यै होयो बेनिखायनो दानि आबादफोरा बिगासेआवनो बिस मन मावबा थ्रिसमन गाहाम जायो मोजां हायावथ' ओरैनोबाबो खेथिफोरखौ जोंबो मावो आरो हासार होनानैबो मावो जों दा आलु गायदों आलुआवबो गोबां हासार होनानै जों खेथि मावदों बे आलुआवबो हासार होदों आरो जिगाब खोबबोला जोङो आलुखौ बांसिन मोजां मोनो जोंनि जायगायाव खरां ना खरां जायगायाव जिगाब खोबनो हायोबा आलुफोरखौबो गोबां मोनो मथा मथि बोसोरफ्रोमबो जोंहाथ' गोबां आलु मोनो बे आलुखौनो जों फानो आरो आलुनि दामाथ'दा बिस थाखा फसिस थाखा आलु बोराय आरो गोरलै थायो ना दा गोरलैयाथ' दा थ्रिस थाखायानो थाब दिहुननो हयोबा मैगं थाइगंआवबो गोबां रां मोनो गोबां रां मोन्नानै मानसिफोरा दानि मुगायाव गावबा गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो बेखिनियानो आरो आंनि बुंनांगौआ